आतांचे भुरगे म्हणल्यार खूब डिफरंट खूब वेगळे वेगळे तरांचे करियर करियर पोवपाक लागले आतां सद्याक तरी यूट्यूब हो नवी प्रक्रिया चालू जाल्ली आसा तितून की यू ट्युबार हे नवी प्रक्रिया चालू जाल्ली आसा की लोक अशे स्टेजीर वोचोन उलयता आनी ताचो विडियो काडटा आनी लोक थोडे बसलेले आसता स्टँडप कॉमेडियन बी अशें म्हणटा किदें तेंकां फकत फकत मारता लोकांची हय फकत फकाणां लोकांची तो किदें की आतां समज कोण फुडें चार पांचवो लोक बसलेले आसा ताची तो एकट्या कोणाकूय उबारतलो आनी तेंचीं फकांणां मारतलो हो आतां आनी लोक पळयता तें लोकांक खूब लायक लोकांची फकांणां दुसऱ्यांची फकांणां मारपाक लोकांक खूब लायक दुसरें म्हणल्यार आनी हो करियर ऑप्शन लोकांक असो बरो ना आमच्या गोंयांत तरी आमची कोंकणीन अशें जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता स्टँड कम्युन कम्युनिटीन कोंकणी जातात आमचो मनोहर भिंगी असो एक व्हडलो कलाकार आसा स्टँडअप कोमेडियन म्हणल्यार तुका मनोहर भिंगी मागीर जस्ट इमेजिनीन आसा तो परेश थंय खूब आसा खूब असो फेमस असो कलाकार आसा जो स्टँडअप कॉमेडी करता आनी पूण म्हाका अशें दिसता आमी फुडें खूब बरोवपाक जाय हें आतां हेच कॉमेडी शो करपाक तेंकां भायर लोकांक एक कमीत कमी लाखबर मेयटा पूण आमकां तेंका एक पांच धा हजार मेयटा दिसता म्हाका दिसता आमी मातशी चड पे करपाक जाय तेंकां आनी फुडें व्हरपाक जाय लोकांक लोकांनी फ्रॅण फुडें करपाक जाय करियर तो पात यूज करप स्टँडअप कॉमेडी स्टँडअप कॉमेडी जालो आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार युट्यूब क्रिएटर युट्यूब क्रिएटर आनी म्हण ब्लॉगींग आमची कोंकणीन खूब कमी जाता कोंकणीन ब्लॉगींग स्टार्ट करपाक जाय म्हाका दिसता खूब करियर पाथ आसा की तितून तेका खूब स्कोप आसा फुडें खूब अशी गजाल अशी जातली की कोंकणीन पोळोवपाक सोदता ते ब्लॉग्स मागीर म्हणल्यार तो सोडून तो सोडून आतां सारकेंच सारकेंच समज कोण पर पर्सिव करूं सोदता सारको कोण कोणाक कोण धीट आसा तांकां तर हांव म्हणटा इंजिनियरींग इंजिनियरींग इन कंप्युटर सायन्स हो खूब म्हत्वाचो गजाल जाल्ली आसा ना तुका इंजिनियरींग कर म्हणना हांव पूण इंजिनियरींग कंप्युटर सायन्स पायतन प्रोग्रामींग मागीर डिफरंट टायप्स ऑफ लँग्वेज आसता तेंकां म्हणल्यार जावा स्क्रिप्ट म्हण आनी किदें किदें पूण कंप्युटर सायन्स हो खूब खूब खूब बरो असो हें आसा ही फिल्ड आसा तितून न्हू फुडें सरूंक शकता एपरेंटली सद्द्याक तरी ए आय हो खूब प्रकार खूब वाडलेलो आसा खूब वाडलेलो आसा प्रकार हो एआयइन मागीर ए आय किद्याक आतां हो ए आय जाता कसो हो ए आय जाता प्रोग्रामींगेच्यान प्रोग्रामींग लँग्वेज फिडिंगच्यान मागीर डेटा फिडिंगच्यान हें सगळें तेका करपाक कोण जाय कंप्युटर इंजिनियर्स सॉफ्टवॅर इंजिनियर्स सो हांव म्हणटां सॉफ्टवॅर इंजिनियरींग अशें करनाका पूण दुसरे ते वटेच्यान खूब कोर्सीस आसा आनी ते अशें ना की तुमकां खालीच ओडटले तुमी एक समज आट लाख केलो आट लाक बरले कोर्सान आनी हो कोर्स केलो ते तुमकां प्लेसमेंट दितात सो हांव म्हणटां हो हांव म्हणटां लोकांनी कंप्युटर सायन्स आनी सॉफ्टवॅर इंजिनियरिंगाची चड प्रकार चड डिसकस करपा जायना हो करियर पात खूब बरोच अशें म्हाका दिसता दुसरें म्हणल्यार युनिक कसो युनिक अशें पात दरपाक जाय युनीक पात दुसरे आनी करियर धरतले तूं म्हणजे युनीक पात धरपाक जाय म्हणल्यार आतां समज ट्युरिजम ट्युरिजम हे लायनीन खूब आसा हो प्रकार खूब आसा म्हणल्यार ट्युरिस्ट गायड ट्युरिस्ट गायड म्हणटा तो आमी कचरो म्हण हांव म्हाका दिसना कचरो कसो तो किदें जालें की समज पय ट्युरिस्ट गायड ओन एन एवरेज ते दिसाक दोन हजार जोडटात फक्त ट्युरिस्ट लायनी भोंवपाक जेवण तेंचे कांय तेंचे लोक म्हणटा तेंकां कचरो म्हणोन म्हाका दिसना कित्याक दोन हजार ऑन एन एवरेज ते सदांच जोडटात कांय करनासतान चड हे हे फिल्डान खूब कमी लोक आसा ट्युरिस्ट गायड म्हणून हांव म्हणटा किदें ट्युरिस्ट गायड लोकांक ट्युरिस्ट गायडूय जावप जावचें लोकांक कळोवचें किदें किदें सण त्या जाग्याची सम्यताय किदें आसा ती